एकटा ई हम राखय छियै हूँ हूँ

जमीन जगहके एतना होइ छै चोरी की पुलिसके थानामे खबहर करय लए जाइ छै तऽ पुलिस नहि आबय छै कहय छै चलिये चलिये हम जायेंगे एक घण्टामे जायेंगे दू घण्टामे जायेंगे दस मिनटमे जायेंगे आओर आते आते आबय छै सब भेजय छै चलि जाइ छै सी ओ के पास जे बी डी ओ के पास जाइ छै तऽ बी डी ओ जे पढ़ल लिखल छै तऽ वही ने बनेतइ आओर ओही ने जेतय आओर जे नहि पढ़ेलकइ नहि लिखलकइ यऽ ओकरा जमीन की करतइ तब तऽ पढ़लके लोक ने लै लेतइ आँय कहाँ कहय छै कि सी ओ कि बी डी ओ कि हँ जमीन छै लिखल जब सरकार लिखके देलकइ सी ओ बी डी ओ लग जेतय तऽ ओ नहि देखतइ ने करतइ कानून ओ एक जमीनके दू बेरकऽ लेतय तीन बेरके टाका लै छै एतेसँ दौड़य छै अररिया डी एम के पास जाइ तऽ वकीलके पास जा वकील लै छै दस हजार टाका आओर तब जाकऽ डी एम लग जा तऽ उ कागज लै कऽ उनैल जाकऽ राखि दै छै एक तऽ ब्लॉकमे टाका ठूसि दै छै सी ओ के आओर चलि जाइ छै तऽ ओतऽ कहय छै कि डी एम कि हँ मोबाइलसँ तऽ सब बात सबके मिलानी रहबे करय छै सी ओ के रहय छै बी डी ओ के रहय छै सी ओ सँ मिलल आओर सी ओ के रहय छै कर्मचारीसँ मिलल कर्मचारी की करय छै की कहय ओतना टाका लए लै छै आओर जकरा पैसा नहि छै तऽ गरीब लोक जाइ छै तऽ कहय छै कि हँ हँ आइ नहि होगा काल्हि होगा आइये कहलक काइले जइबय तऽ रूम बन्द हुआ कहाँ गया नहि गया फेन घुरके आया फेन गये हैं तऽ आज नहि होगा केतना दस हजार लगेगा पाँच हजार लगेगा तब होगा नहि तऽ नहीं होगा क्या करियेगा गरीब लोगके कतने दौड़ेगा मजदूरी कटायेंगे मजदूरी कमा कऽ आनेंगे बाल बच्चा को खायेंगे की सी ओ बी डी ओ लग जायेंगे कि थाना पुलिस करतइ कि जेतय थाना पुलिस भीर की सब करीके आनबय हँ थानोमे आबय छै चोर चण्डाल आबय छै चोरी करि कऽ एतना मार पीट होइ छै जाइ छै तऽ जेबय कखनियो अयलइ तऽ कहतइ कि लाइए हजार टाका लाइए गाड़ीके पेट्रोल आओर किछु हेलय आओर नहि हेलय गाड़ीके पेट्रोल दहो ओकरा हँ तब जाकऽ जाकऽ जैतय आओर नहि तऽ नहि आबय छै ओहोमे जकर पैसा दै देलकइ दस हजार तऽ ओकरेपर चलतइ नहि तऽ आओर जे कोइ नहि देलकइ तऽ ओकरा बस कहतइ कि जाइए हथकड़ी लगाइए आप जेलमे भर्ती करियै इएह नियम हइ